आं जोंनि बर' थानाय गामिफोराव माखासे जेंना जेंसिफोरखौ नुनो मोनदों सावस्रिनि बेलायावबो जोंनि गोबां बर' मानसिफोरा सावस्रिया मा आरो बबे जायगायाव थांनानै गावनि देहाखौ एबा मोदोमखौ जोथोन लानांगौ बेखौहाय गोबां जोंनि गामिनि मानसिफोरा बेखौ मोजाङै मिन्थिया आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिंआवबो आरो जोङो नुनो मोनो जोंनि गोबां मानसिफोरा बेखौहाय जोङो दासिमबो जोङो बुजिनो मोनाखै आरो बै समाव जोंनि बर' ओनसोलफोराव बेबायदिनो सावस्रि सिबिथाय हस्पिटालफोर बे जायगायाव गैयामोन आरो बेनि गेजेरजोंनो सावस्रियाव जोङो हस्पिटालफोराव जेब्ला थाङो अब्ला जोङो सोरजों माबायदि बाथ्रा आरो सोरनि हेफाजाब एबा मदद लानांगौ बेखौ मिथिनो मोना आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा सोलोंथायआव खम जानायनि थाखाय बेफोर जेंनायाव गोग्लैबोदों आरो बेफोरबायदि जेंनाफोरजों जोंनि सुबुंफोरा मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों मानोना सासे जोङो बेफोरनि जेंनाफोरनिफ्राय जोङो बारग'नोब्ला जोंनो सोलोंथायनि गोनांथि दङ मानोना दासिमबो जोंनि ओनसोलफोराव सोलोंथाय लानाय गोबां मानसियानो बेवहाय गैया दा बेनिखायनो जोंनि बे समाजाव सोलोंथाय गैयिनि थाखायनो गोबां जेंनाफोरा दिनै नुजाथिदों आरो बे जेंनाफोरखौ बोखारनांगौब्ला जोङो सोलोंथायआव जोङो आगान होनांगोन आरो जोङो सोलोंथायआव जौगाथारनांगोन